अभी नेताके बारेमे मतलब छै कि से इहए किछु पहिने लालू रहै रऽ लालुओके राजमे तऽ ओहिना किछु रहै रऽ तऽ हर चीज सस्ता रहै रऽ आ आब आज तऽ मतलब ई जहिआ से लालू हटलै हन ओहिआ से आरो महँगा होएले जाइ रहलै हन आ ई सब भेलै लालु कऽ मतलब ई भेलै हन इहए सब मतलब महँगाइ जादा भए गेलै हन आदमीके महँगा जादा होइ रहलै हन आ सब चीज आ रुपा मतलब कम होइ रहलै हन इहए सब मतलब छै अभी जेना हमरा सबके समयमे दूइए रुपामे समान मिलै रहै रऽ आब समान भए गेलै सए रुपा लए कऽ जाइत छियै समान झोलामे नहि भरैत छै ओहए सब मतलब आब जतेक ने महँगाइ भए गेलै तऽ गरीब आदमी कहाँसँ खयतै गऽ पहिले रहै किछु अभी भए गेलै किछु आइ अभीके जबानामे कोइ बालबच्चाके दश रुपा बीस रुपासँ किछु होइबला छै जबतक नहि हजार पाँच सए रुपा लएके जाहो जबतक कोइ कामे नहि होतो इहए सब एकर मामला छै अपन अथी करै रहै आर किछु बात